असांजे भारत में घणाई तीर्थ स्थान आहिनि जिते घणीनि जॻहनि ते माण्हू तीर्थ स्थाननि ते भॻवाननि जो दर्शन करणु वेंदा आहिनि ऐं इन्हनि मां घणाई प्रमुख तीर्थ स्थान आयल आहिनि इन्हनि मां के प्रमुख तीर्थ स्थान आहे जीअं त मथुरा वृन्दावन हरिद्वार अ नासिक शिरडी इहे ई घणेई आहिनि जंहिंमां तीर्थ स्थाननि मां घणियूं परंपराऊं आहिनि जीअं त गंगा हरिद्वार में गंगा सनानु गंगा सनानु करण सां घणाई पाप धुली वेंदा आहिनि हुते पंहिंजा वॾा पंहिंजे वॾनि जूं अस्थियूं अ जल प्रवाहित करणु वेंदा आहिनि मथुरा वृन्दावन जी ॻाल्हि कयूं त वृन्दावन में अ इकु महिने ताईं होली मल्हाई वेंदी आहे जंहिंमें होली ई घणनि ई प्रकारनि जी मल्हाई वेंदी आहे लठ होली गुलाल होली गुलनि जी होली ई अहिड़ी तरह सॼो महीनो होलीअ जो त्योहारु मल्हायो वेंदो आहे ॿी रीस ॿियों नासिक में ॾिसो त हिकु अत्रंबकेश्वर मंदर आहे जिते घणियूं पूजाऊं करे वेंदियूं आहिनि नासिक बि हिकु हिकु परंपरा आहे त वॾनि जी अस्थियूं नासिक में परवाहित करे वेंदियूं आहिनि ईअंई घणियूं घणनि ई तीर्थनि सां असां घणियूं ई मानियताऊं जुड़ियल आहिनि ऐं घणेई हंधनि ते घणाई तहिंवार मल्हाया वेंदा आहिनि अ जीअं त अस्त अ असांजे भारत में चइनी तरफ़ चारि धाम जी तीर्थ यात्रा आहे त चइनी धामनि में अलॻि अलॻि तराह जूं मान्यताऊं आहिनि ऐं जीअं त्रिवेणीअ में सनानु करणो हरिद्वार में अ सनानु करण सां पाप लही वेंदा आहिनि ऐं गंगा ते गंगा आरती जी घणियूं हुन जी मान्यता आहे